कन्नै में स्टिंचिंग सिक्खी कन्नै में कम्म कीता कन्नै अपने अपने उप्पर पूरा लोड पेआ द'ऊं पास्सें दा कम्म करदी ही कन्नै अपने बच्चे सांभदी ही कन्नै अपना कम्म स्टिचिंग सिक्खी कनै अपने खुद अपने उप्पर कांफिडैंस होई गेई कन्नै कम्म कीता कन्नै पूरा पूरा घर दा सांभेआ कन्नै अपने बच्चे सांभे स्टिंचिंग सिक्खी कढाई सिक्खी सब कुछ सिक्खेआ सूट सीने बी सिक्खेआ स्टिंचिंग कि'यां होंदी ऐ ओह् बी सिक्खेआ कन्नै अपने बच्चे पाले कन्नै कन्नै सारा कम्म कीता ताकि पता लग्गी जाए कि कि'यां होंदा कि'यां नेईं होंदा खुद कल्लै रिस्पांसिबिल्टी कन्नै में कम्म कीता कम्म कीता होए ते पता लगदा कि कि'यां कम्म होंदे कि कल्लै कीता कुछ बी कुहै ने हैल्प निं करवाई कुतै कुसै कदें घर आह्ले ने हैल्प निं करवाई खुद कन्नै बच्चे पाले कन्नै बच्चें दा खर्चा चुक्केआ कन्नै खुद ट्रेनिंग कीती स्टिच कीता कन्नै कढाई बढाई सब कुछ सिक्खेआ सिक्खने दे कन्नै कन्नै कुछ मी बी पता लग्गी गेआ कि कन्नै केह् होंदा कन्नै अपने पर डिपैंड होंदा कन्नै पता लग्गी जंदा कि केह् केह् अग्गें कम्म औंदा केह् नेईं कम्म औंदा कन्नै अपने घर दे कल्ल बी चाहे ते मेरे बच्चे बी सिक्खी सकदे ऐं बच्चे बी खुद करी सकदे न कन्नै पता लग्गी जंदा ऐ मिगी भला स्टिचिंग कढाई कि'यां होंदी ऐ कि'यां नेईं होंदी खुद कांफिडैंस कन्नै कम्म कीता दोऐ कन्नै बच्चे पाले कन्नै उं'दे कम्म कराया कन्नै उ'नें गी पढ़ाया कन्नै खुद जाच सिक्खी ताकि जाच सिक्खने कन्नै एह् पता लग्गी जंदा कि आपूं कम्म कि'यां करना कि'यां नेईं करना घर बिच्च पता निं लगदा जिल्लै अपने घर च बिच्च ज्वाइंट फैमली हो कुछ पता निं लगदा ऐ कि कल्ले कम्म कि'यां करना साढ़े पर दौनें डिपैंड होई गे मेरे पर दो सारी जिम्मेवारी पेई गेई कन्नै बच्चे बी पालदी ही कन्नै कन्नै पढ़ाने कन्नै लखाने कन्नै उ'नें गी जाच दस्सनी कन्नै उ'नें गी कन्नै ब्हालियै कुड़ी गी अपने ब्हालियै कन्नै कन्नै जाच दस्सनी कन्नै कढाई बढाई करनी कन्नै सूट सीने कन्नै कपड़े सीने कन्नै कढाई करनी कन्नै सब कुछ करना कन्नै कन्नै काफिडैंस होई जंदा कन्नै चैलेंज होई जंदा फिर अपने खुद डिपैंड होई गेई मी भला कि'यां कम्म करना कि'यां नेईं कि'यां पता लग्गी जंदा पूरे अग्गें पिच्छें जाना ताह्म्मीं पता लग्गी जंदा कि कि'यां करा दे कढाई खुद कपड़े गी कि'यां कढाई होंदी ऐ कि'यां नेईं होंदी कि'यां कि'यां फेस लगदे कि'यां डिपैंडिंग होंदी ऐ कि'यां कढाई होंदी ऐ कि'यां सब कुछ होंदा स्टिचिंग बगैरा कटिंग बगैरा रिस्पांसिबिल्टी कि'यां रक्खी दी असें अपने कोल कि'यां कि'यां कि'यां कम्म कीता कि'यां कि'यां नेईं किन्नै किन्नै पैसे खर्चे किन्ने किन्ने कु'त्थै कु'त्थै लाए कु'त्थै नेईं पता लग्गी जंदा एह्दे कन्नै एह्दे कन्नै एह् होंदा कि सब कुछ पता लग्गी जंदा सानूं अग्गें पिच्छें जाने दा बी पता लग्गी जंदा कि लोक कि'यां क सीआ दे कि'यां नेईं कढाई सिक्खना कोई आम गल्ल निं ऐ ते सारें गी पता लग्गी जंदा कि बच्चे बी कन्नै पालने बच्चे बी कन्नै स्कूल भेजने कन्नै रोटी बनानी सब कुछ करना ओह्दे कन्नै कन्नै कन्नै कम्म करना कन्नै कन्नै सिक्खना कन्नै कन्नै पूरा डिपैंड होना अपने आप पर कन्नै कुसै गी पता लग्गी गेआ कि सस्स सौह्रे च ब कि'यां रेहियै बंदा कि'यां कोई कम्म करी सकै अज्ज कम्म कीता दा होऐ ते बंदा अग्गें जाइयै कि'यां कामजाब होई सकदा एह् निं ऐ कि कोई अपना खुद सिक्खी लेआ ते कुसै गी पता निं लग्गै भला कम्म कि'यां करना ते कीता नेईं कढाई कीती दी होऐ ते स्टिचिज कीती दी होऐ ते पता लगी जंदा स्टिचिंग करना बी कोई इन्नी मुश्कल दा कम्म निं ऐ कम्म होंदा ते मुश्कल दा निं ऐ खुद करो खुद कन्नै पता लग्गी जंदा कढाई करना होऐ ते कोई कोई बी बंदा कुत कुतै बी बंदा कढाई करी सकदा ऐ कोई बैड्डशीट कढाई कड्ढी सकदा कोई शाल कढाई कड्ढी सकदा कोई बंदा स्टिंचिंग करी सकदा अपने शाल स्टिचिंग करी सकदा अपने कपड़े स्टिचिंग करी सकदा कुछ बी बंदा कुछ बी बंदा सलाई करी सकदा कल्ल पिल्लो कवर बी बंदा उस बंदा कढाई करी सकदा ऐ एह् थोह्ड़ी ऐ कि कुछ कढाई करना औंदा निं ऐ कोई एह् पुच्छै कि अपने डिपैंड होना कढाई कड्ढना होऐ नेईं कड्ढना होऐ आखो नेईं औंदा बंदा एह् निं कल्ल कोई आकी सकदा कढाई कड्ढो कन्नै अपने अपने बच्चे पाले कन्नै अपने को खुद कोई कम्म कीता खुद कम्म करने कन्नै बंदा खुद डिपैंड होई जंदा एह् निं ऐ भला कि कुसै पर डिपैंड रौंह्दा कन्नै कम्म करो कन्नै अपने घर दा करो कन्नै अपने बच्चे दा करो कन्नै दो दो कम्म होई जंदे कन्नै अपने पता लग्गी जंदा कि डिपैंड कि'यां होंदा कि'यां नेईं बंदा सारा कम्म करने कन्नै पता लगदा कि सारे स्टिचिस बगैरा बी सिक्खी सब कम्म करने सिक्खने कन्नै एह् होंदा कि में खुद कढाई अपने घर कड्ढा दी आं खुद अपने बैड्डशीट पर कड्ढी ऐ कड्ढियै में खुद बछाई ऐ कि पता लग्गे मिगी भला कु'त्थै कमी रेही ऐ कु'त्थै नेईं रेही दी ऐ कन्नै एह् पता लग्गी जंदा कोई होर बी बंदा कम्म दिंदा करने बास्तै भला एह् बी करो साढ़ी बी कढाई करो सानूं बी करी देओ कोई आखदा सानूं बी करी देओ ताकि पता लग्गी जंदा कि अपने हत्थ खुद खु'लदे न स्टिचिंग करने कन्नै कढाई कड्ढने कन्नै कटिंग करने कन्नै सूट सीने कन्नै सब कुछ कम्म करने कन्नै कन्नै होंदा ते अपना खुद डिपैंड करने कन्नै कोई पैसा निं दिंदा कोई खुद अपने कमाओ ते खुद बंदा लाई सकदा अपने बच्चे बी पालो ते कन्नै सब कुछ करो कन्नै पता लग्गी जंदा कि खुद करने कन्नै किन्ना बंदा कांफिडैंस होंदा कन्नै अपने पैरें पर बंदा खड़ोई सकदा कल्ल कुतै बी बंदा ट्रेनिंग हो कुतै बी बंदा जाई सकदी अपनी कढाई अराम कन्नै कड्ढी सकदा अराम कन्नै बंदा सारे कम्म करी सकदा अपने बच्चे बी खुद बंदा पाली सकदा कल्ले डिपैंड होना बड़ा मुश्किल कम्म ऐ पर ताह्म्मीं अस आपूं खुद में कढाई कीती सब सारे कम्म खुद कीते न कि ताकि मी पता लग्गी गेआ कि अग्गें फील्ड च जाइयै बंदा कामजाब होई सकदा अज्ज में कढाई सिक्खी ऐ ते कल्ल मेरे बच्चे बी सिखङ में में आखनी बच्चे की कराई करूइयै बच्चें ई बी बंदा कामजाब बंदा बनाई सकदा अज्ज उ'नें गी बी बंदा जाच खुद सखाई सकदा ऐ कोई जरूरत निं ऐ कुसै कोल बंदा जाने दी कढाई सिक्खी दी होऐ ते बंदा कल्ल बाह्र बजार च बी बंदा बेची स बिक्करी करी सकदा अपने कपड़े जित्थै मर्जी जंदा चली जाऽ ते लेइयै कढाई ते बंदा कदें अपने कढाई खुद कढाई कड्ढने दे कन्नै खुद कढाई कड्ढने कन्नै बड़ा फर्क पौंदा ताकि पता लग्गी जंदा कि फील्ड च बी फ पता लग्गी जंदा कि खुद कर कम्म करो ते किन्ना पता लगदा खुद डिपैंड र'वो ते किन्ना पता लगदा खुद करने कन्नै केह् होंदा कि बच्चे बी खुश होंदे बच्चे बी कुछ सिखदे न खुद डिपैंड होने कन्नै एह् होंदा कि बच्चें बी पता लग्गी जंदा कि अग्गें कि'यां जाइयै असें कढाइयां कढनियां कि'यां करियै स्टिचिस करनियां कि'यां जाइयै कटिंग करनी कि'यां जाइयै बगैरा फ्राक बगैरा कुछ बी कढाई कड्ढनी हो अजकल्ल कढाई कड्ढना खुद कम्म खुद अपना डिपैंड होना चाहिदा में बी अपनी दो डिपैंड बड़ी मुश्कलै बड़े टैम पास कीता कि जल्दी जल्दी कढाई कड्ढां जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी सब कुछ सिखचै अस सिक्खने कन्नै एह् होंदा कि सारें गी पता लग्गी जंदा कुसै होर गी बी बंदा पता लगदा के कढाई कड्ढना ते ओह्दा बैलेंस करना ते कि'यां स्टिचिस करना ते कि'यां सब कुश करना कि'यां पैसे कमाना सब पता लग्गी जंदा अज्ज कुछ कीते दा होऐ ओह् पता लगदा ऐ इ'यां कुछ इ'यां बगैरा कीते दे अजकल्ल कुछ निं बंदा कामजाब होई सकदा कम्म करो ते पता लगदा ऐ सारा कम्म करो ते पता लगदा ऐ स्टिचिंग्स च होर कढाई च ओह्दा सब कुछ पता लग्गी जंदा ऐ होर कुछ निं ऐ बंदा कढाई कड्ढने च कोई इन्ना मुश्कल कम्म हैन्नी ऐ सिक्खी दी होग ते सब असान कम्म ऐ अज्ज तुस दिक्खो बजार कोई जाओ अग्गें पिच्छें जाओ सारे लोक आखदे कि कु'न्न कढाई कड्ढी आखना खुद कढाई कड्ढी खुद में अपनी कढाई कड्ढियै ते खुद अपने कपड़े सीऐ पाई सकदी आं जिल्लै मन करै ते अपनी कढाई कड्ढियै ते अपनी पक्खी बगैरा बी बंदा सीऐ सूइयै कढाई ते कुसै होर गी बी बंदा देई सकदा ऐ अपने हत्थ सिद्धे करने कन्नै कुसै होर गी बी बंदा हैल्प करी सकदा कोई होर बी हैल्प करी सकदा ऐ खुद में खुद हैल्प कीती ऐ कन्नै बच्चे पाल्ले एह् होंदा कि पता लग्गी जंदा घर आह्लें गी बी पता लग्गी जंदा कि खुद हैल्प करना किन्ना आसान ऐ किन्ना मुश्किल ऐ सारा अपना पता लग्गी जंदा स्टिचिस सिक्खना कोई इन्ना मुश्कल टैम निं ऐ पता करना अपना बड़ा ओह् होंदा ऐ कम्म अपना बड़ा जरूरी ऐ स्टिचिस करने कन्नै एह् होंदा कि कन्नै कढाई कड्ढने कन्नै एह् होंदा ऐ कि पता लग्गी जंदा कुछ बी